असां अगस्त अठ अगस्त ॿ हज़ार पंद्रहं की जीअं असां पंहिंजे शहरु बुज़दार खां रवाना थियासीं दिल्ली जे लाइ त उते माण्हू जेके वीचारा असांजा मिटु माइटु दोस्त संगत वारा न्याणियूं साणियूं जेके सभु हुयूं वीचारा अची पहुंता ऐं तमामु हिकु ॾुखाईंदड़ु वाक़िआ हुओ सभु को वीचारो रोइण में लॻो असांखे बि पंहिंजी ॼनमु भूमि छॾण में तमामु वॾो ॾुख महसूस पियो थिए ऐं हिकड़ी उन में संगत हुई जंहिंमे हुन महफ़िल कराई अने महफ़िल में जेको आहे असांखे काफ़ी माण्हू हुआ उन महफ़िल में उन महफ़िल कराई रात जो ॿारहं हिकु बजे ताईं उन महफिल में सिंधी कलाम हुआ जंहिंमे भगत कंवर जा हुआ मास्टर चंद्र जा हुआ ऐं बेहतरीन ॿिया बि कलाम हुननि ॻाया वजाया पए पोइ असां रात जो उथूं टे बजे धारा निकतासे जैंमे काफी असांजा दोस्त हुआ जेके वीचारा रोइन पिया ॿियो कनि पिया ऐं तमामु हिकिड़ो असांजे लाइ ॾुखाईंदड़ु मंज़रु हुओ वरी छा जीअं असां वेन में चढ़िया सॼी फैमिली हैदराबाद पहुंतासीं उते असांखे ट्रेन रात जो असांखे पंज बजे ॿिए ॾींहुं पंज बजे असांखे खयो ऐं हुन में बि स्टेशन ते बि सभई माण्हू वीचारा मिलणु आहिया के वीचारा रोइनि पिया कि कीअं को बोतलूं को खाधो को पीतो को सभु खणी आहियां हिकु तमामु वॾो ॾिसण सां सभु को माण्हू असां वरी ॿियो असां सां वज़न बि तमामु घणो वयो नंढणा ॿार बि हुआ ऐं असांखे जीअं असां हैदराबाद स्टेशन ते आहियासीं लथासीं ऐं सफ़रु कयोसीं उन में हिकिड़ो सिंधी बाबू जेको हुओ

टीटी उहो हिकिड़ो वीचारो असांखे चए पियो यार तव्हां ईअं छो था छॾे वञो महिरबानी करे तव्हां हीअं न छॾे वञो ऐं तव्हां हिते वरी मोटी अचजो छाजे ज़रिए था वञो असां चयो त बाबा असांखे हिते इज़त नथी मिले इन जे करे असां निकिता हितां वञूं था पिया महिरबानी अने उहो हिकु जीअं असां बॉडर क्रॉस अची कयोसीं तमाम हिकु वरी ॾुख ऐं बॉडर क्रॉस करण खां पोइ असां अची हिंदुस्तान में लथियसीं जोधपुर में जोधपुर खां असां आहियासीं दिल्ली में दिल्ली खां पोइ असां सिधा रहियासीं हिते काफ़ी ॾुखाईंदड़ु मंज़र हुओ तमामु असां सां वज़न बि हुओ साण नंढड़ा ॿार बि हुआ बचड़ा बि हुआ हिते असांजा मिट माइट्र कोनि हुआ हिकिड़ा हलका फुलकड़ा दोस्त हुआ ऐं असां वटि एतिरो पेसो बि न हुओ जो असां पंहिंजी ज़ाय ॿी ज़मीन ज़ाइदाद मिल्कीयत वग़ैरह कोई बि ख़रीद करे सघूं ऐं जेके बि छोटा मोटा नंढा हुआ उन्हनि में असांखे अहिड़ी का बि उमेद न लॻी पोइ असां हिकिड़ो नंढो घरु हिते अची ख़रीद कयोसीं उहो सफ़रु अॼु ॾींअं ताईं असांखे विसिरियो न आहे अख़ियुनि जे अॻियां अक्स जीअं ॿीठो आहे